पूर्णियामे बहुत सा संग्रहालय किला प्राकृतिक विशेषताके लिए जानल जाइ छै मन्दिरके जहाँ तक बात कएल जाइ कि पूर्णियामे मन्दिरके मात्रा छै विस्तारमे लेकिन किछु मुख्य मन्दिर जे पौराणिक कालसँ विशेषता अइ पूर्णिया जानल जाइ छै ओकरे खातिर माँ पूरण देवी मन्दिर जलालगढ़ किला तऽ पूरण देवी मन्दिरके विशेषता बताएल इएह बताएल जाइ की पूरण देवी मन्दिर राजा महाराजाके कालसँ बनल छै ई मन्दिरके उद्घाटन भेल एक गाँवमे एक साधुके सपना आएल सपना इएह अएलै कि पूरण देवी मन्दिरके पिछाँमे एक पोखरि अइ पोखरिमे पोखरिमे करीब दस पनरह फीट अन्दर धरतीके अन्दर माताके दिव्य मूर्ति स्थापित रहै तऽ साधु गेल खुदाइ करै लए खुदाइ करनेके बाद जे छै माताके प्रतिमा देखल गेल ओकर बादसँ छै मन्दिरके पूजा पाठ शुरू भऽ गेल आदमी किओ सब किओ जन आबिकऽ माताके दर्शन करलकै पूजा पाठ शुरू भऽ गेलै तबसँ लऽ कऽ आइतक दू सौ छप्पन वर्षमे दू सओ छप्पन वर्ष भऽ गेल दू सओ बावन वर्ष पूर्णियाके स्थापनाके तऽ एतबे सालमे माताके मन्दिर सब किओके योगदानसँ बड़ा नीक बनि गेल छै आओर माताके असीम कृपा अइ पूर्णियावासीपर कि जे किओ लोक भी अपन मनोकामना इच्छा लऽ कऽ जाइए माताके समक्षमे माताके नजदीकमे पूजाकऽ गोर लागै छै माता ओकर निदान कऽ देने छै निदान कऽ निदान करै छै दोसर बात कि शुद्ध मोनसँ कतहु भी जाएल जाइ घरमे अपन इच्छापूर्ण होइ छै अपने जहाँ तक बात कएल जाइ धार्मिक स्थलके तऽ पूरण देवी मन्दिर एक धरोहरमे जानल जाइ छै पूरण देवी मन्दिर जे छै धार्मिक स्थल तऽ छेबे करै दोसर बात की अइ पूर्णियाके धरोहर कहल जाइ छै तऽ एहिठाम किओ सब किछु परमिशन कोइ मंत्री कोइ विधायक कोइ सांसद जिलाके कलक्टरसँ परमिशन नहि लैके छै धार्मिक स्थल छै एहिठाम सब धर्मके लोग जाति समुदाय सब तरहके विभिन्न विभिन्न धर्मके लोग आबि सकै छै पूजा केने छै पूजा करै छै दोसर बात की पवित्र स्थल धार्मिक स्थलमे ककरोसँ किछु अनुमति नहि लैके छै ई अपन विचार छै अपन सद्भावना छै अपन बुद्धि विवेकके परिचय दै लेल छै